ایل پی جی سلینڈر میں کھانا بنانے سے پہلے ہمیں جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہم کھانا بنائیں تو دیکھ لیں کہ گیس کہیں سے لیک تو نہیں ہو رہا اور اگر گیس کا پائپ چھوٹا ہے تو اسے فوراً چینج کروائیں اور دھیان یہ رکھیں اگر گیس لیک ہو رہا ہے تو فوراً ریگولیٹر کو بند کر دیں تا کہ کسی طرح سے آگ واگ نہ لگ جائے اور بھی تدابیر ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے